हाँ मैं बी ए तक पढ़ा हूँ और मेरी पढ़ाई अच्छी चलती है और बढ़िया पढ़ाई मन लगता है और ऐसे ही एक बार मैंने पुलिस का टेस्ट दिया तो मैं पुलिस के टेस्ट में पास हो गया और मेरी जॉब लग गई तो मैं उस जॉब से खुश हूँ और मुझे अच्छी सैलरी मिलती है अच्छा परिवार की पालन हो जाता है मतलब मेरी जॉब से मेरा पूरा परिवार खुश है ईमानदारी की जॉब करता हूँ कोई भी दो नंबरी काम नहीं करता हूँ न्याय के साथ चलता हूँ किसी के पास अन्याय होता हुआ देखता हूँ तो मैं अन्याय नहीं सहन करता उसको न्याय दिलाता हूँ मेरी जॉब एकदम परफेक्टली और बढ़िया जगह पे लगी हुई है